میری زندگی کا یہ معمول ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں تو سب کے ساتھ مل جل کر کھانا کھاتا ہوں اور یہ مجھے بہت پسند بھی ہے دیکھیے زندگی میں بہت سارے مواقع ہیں جن میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں جیسے شادی عید کے تہوار اور دوسرے پروگرام وغیرہ میں اور میں اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے تقاریب بھی دیکھے ہیں جیسے شادی عید کے تہوار اور کوئی مذہبی پروگرام جہاں ایک ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایک ساتھ سب لوگ مل جل کر کھانا کھاتے ہیں